हॅलो उबर एजंसीक कॉल लागला आ सर हांव मिनाक्षी सावंत मडगांव साकून उलयतां सर हांवें काल एक कॅब बूक केल्ली आयचे डेटीर सकाळीं णव वरांचेर म्हाका मडगांव साकून वेर्णा वचपाक जाय म्हणून कॉलेजीक हय हय तर ती आजून कॅब येवंक ना ते ड्रायवराक फोन केल्यार फोन लागना तर हीं कितें भानगड जाला कितें एक्सिडेंट जाला सर एक्सिडेंट जाला पळय एक्सिडेंट जाला म्हूण तुमकां कळ्ळें न्ही ड्रायवरान फोन करून सांगलो तर तुमी कोणें कॅब बूक केला ताचे खातीर दुसरी कॅब धाडपा उरता

म्हळ्यार म्हजी एग्जाम कितें करपाची हांवें ना ना ना हांव तें रद्द करता नाका कँसल करपाक लाय हय हय हय कँसल करपाक लाय ताका